इसकुल तऽ लोकके जायके छै किए नहि जेतै तऽ फेर ज्ञान केना मिलतै ज्ञान नहि रहतै तऽ फेर किछु कैरि केना सकै छिकै जैसे की कोइ अगर पढ़ल छै तऽ मुर्गी पालन करै छै या मछली पालन करै छै या कपड़ाके काम करै छै या कोनो फैक्ट्री चलबै छै या जैसे की पलम्बरके काम करै छै सिलाइ करै छिकै पशुपालन करै छै कोइ मतलब लकड़ीके काम करै छिकै या कोइ पलङ्ग बनबै छिकै मतलब एहि सब अगर मतलब ज्ञान रहतै तब तऽ करतै ज्ञाने नहि हेतै तऽ कहाँ से करतै आओर की इएहमे मतलब पढ़ाइ करतै इसकुल तऽ जेनाइ जरुरी छिकै किएकि जैतै नहि वहाँ पे तऽ ज्ञान केना मिलतै आओर ज्ञान मिलतै जैसे की अगर नौकरी मिल गेलै केकरो या प्राइवेट जॉबे करए लगतै अगर कोइ मतलब टीचरके कामे करए लागि जाइ या पढ़ल रहतै दसगो बच्चाके पढ़ायै सकै छिकै एहि सबमे लोक पढ़ाइ जरुरी छिकै इसीलिए मतलब ईसब मतलब इसकुलमे होनाइ जरुरी छै ईसबके मतलब नॉलेज दैके चाही बच्चा की जे हम मतलब अगर दे टीचर अगर नॉलेज बच्चाके देतै तभीए तऽ मतलब बच्चा ओ मतलब समझतै या अथी करतै ईसीलिए मतलब पढ़ाइ जरुरी छिकै पढ़ाइ करतै तब तऽ मतलब कोइ कोइ भी काम कए सकै छै अइसन नहि छै कि नहि कए सकै छिकै ज्ञान रहतै तब ने करतै ज्ञाने नहि रहतै तऽ कहाँ सँ करतै जैसे की अपन कोइ दोकान कपड़ाके दोकान खोलि लेलकै जैसे की राशनके दोकान खोलि लेलकै या कोइ सिलाइके दोकान करि लेलकै या कोइ सिलाइये करै छिकै या कोइ लकड़ी लकड़ीके दोकान लकड़ियोके काममे बहुते प्रॉफिट होइ छिकै एहे से मतलब करैक छिकै आरो मतलब इसकुलमे ईसब मतलब अथी शिक्षा दैके चाही विद्यार्थीके कि जे मतलब ये सब अगर पढ़तै तभिए तऽ करतै एना थोरो नै एना केना कैर सकै छिकै एहि से मतलब हम चाहै छियै की जे ईस्कूल मे ईसब ज्ञान मिलै